वैसे तो हमारे गाँव में खेले जाने वाले ऐसे बहुत से खेल हैं जो हमारे गाँव में खेले जाते हैं पर अधिकतर हमारे गाँव में लुका छुपी और क्रिकेट और कबड्डी वगैरह खेले जाते हैं और हमारे इधर ज़्यादा मैदान तो नहीं होता है लेकिन जो कृषि वाला क्षेत्र रहता है जहाँ पर कृषि उगाई जाती है वहाँ पर जब गेहूँ कट जाते हैं तो वहीं पर पिच बनाकर वहीं पर किरकेट खेलते हैं और हम लुका छुपी खेलते हैं जिसमें हमें पाँच से छ लोगों की आवश्यकता होती है तो उसमें एक दाम देने जाता है तो वो ए सबको ढूँढता है सब छुपते हैं तो लुका छुपी में भी बहुत मज़ा आता है और वहाँ से हम पिड्डु भी खेलते हैं जिसमें पिड्डुओं को जमाना पड़ता है और उसमें भी दाम देते हैं उसमें टीम बनी रहती है जैसे कि दस दस लोगों की टीम बना लेते हैं और पिड्डु खेलते हैं ऐसे हमारे गाँव में बहुत से खेल हैं जो खेले जाते हैं पर अधिकतर हम यही खेल खेलते हैं जिसमें हम अपने दोस्तों के साथ बहुत आनंद लेते हैं और बहुत मज़े भी करते हैं